हैलो नमस्ते अंजी अंजी में योगा इंस्ट्रक्टर आर्या बोला ना अंजी अंजी अंजी अंजी में उनेंगी बी कराना होना किन्ना बड़ा मतलब केह् चीज़ होई दी ना हां अक्खीं दिक्खियै आं जी कराई लैओ कराई लैओ चार्ज इयै मतलब की सालै दा लैने होने छे ज्हार रपेआ ओह्दे च कोई बी आई सकदा निक्का बड्डा कोई बी ते टाईमिंग रौहंदी साढ़ी छे बजे कोला लेइयै सत्त बजे तोड़ी इंया तुस जल्दी आई सकदे पंज बजे तोड़ी तां ओह्बी होई सकदा ऐ ना ना शामीं बी आई सकदे तुस शामीं बी शामीं मतलब पंज बजे स्टार्ट होई सकदा ओह्दे बाद तुस जैल्ले मर्जी आओ मतलब सत्त बजे कोला पैह्लें पैह्लें पंज बजे दा सत्त बजे धोड़ी ते तेरे बी पंज बजे दा सत्त बजे तोड़ी

आं जी आं जी तुस बी आयो आं हां जरूर ठीक ी ओके ओके ओके